जोंनि फारसे माखासे हारिमुआरि फोरबोआ जादों बैसागु बैसागुखौ जोङो एप्रिलनि जिब्रै अक्ट'आव फालिनाय जायो दा बेयो बर'फोरनि हारिमुवारि फालिनाय फोरबो दा बे फोरबो जानाय समाव जोङो बयहाबो उन्दैफ्रा गेदेरखौ गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ मान लानाय जायो आरो आर'नाइजों मान बाउनाय जायो दा बे फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिर फोरबो फालिनाय जायो दा बर'फोरनि सिनायजानाय हारिमुआरि फोरबोआनो जादों बैसागुसो दा बैसागु समाव जोङो फुंआवहाय सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरफोरखौ गावनि न'नि मानसि एबा उन्दै गेदेर बयखौबो नुबा जोङो गेदेरफोरखौ मान लायो खुलुमो बोर लायो दा बेनि उनावहाय जों बयबो जोङो बैसागु मोसानो थाखाय बैसागु मोसानायनि सिगां जोङो जोंनि मोसौ हालि थानायफोरखौ जोङो बयबो थुखैस्रांनानै जोङो गोसोम हांगार फुननाय जायो जाहाथे दुब्लि बारियाव मोसा बा माबा मोनसे सिनायि अरफैया बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो गोसोम हांगार मोसौनियाव फुननाय जायो आरो बे मोसौ हांगार फुननाय समाव जोङो मालाबो गानहोनाय जायो आरो लावथिबो लानाय जायो बेफोर मालायाव लाव फानथाव खाथ्रि बिबार दावा बिबार बेफोरबायदिनि जोङो माला सुनाय जायो आरो मोसौखौ होलांनाय समाव जोङो लावथिजों बे बोसोराव लावथिजों जों मोसौखौ बुनो मोना जों दिगिलिथि बिफां होननाय दं जों बेजोंसो होनानै लाङो ओमफ्राय दा जोङो मोसौखौ लांनाय समाव गोबां बेफोरबायदिनो बुंनांगौ जायो लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था जिगाबसेनि मदद जांगिला जा बेफोरबायदि जों मोसौफारखौ बुङो मानो होनोबा जों बोसोर बोसोर एरनायनि बेफोरबायदि जों बैसागुआव फालियो मोसौनि जुनारनि मानसिनि जों गासैखौबो जों फालियो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों दुगैस्रां लोबस्रां आरोबाव जोङो बैसागु फोरबो मोसानायनि थाखाय जोङो गाननाय जोमनायखौ गाननानै फैयो गाननाय जोमनायाव जोङो हिनजाव माहारिया जेरै दखना आर'नाइ बेफोरबायदि थिग बेबायदिनो हौवा माहारियाबो गामसा गिन्दि आर'नाइ खर'आव जान्जियाव आर'नाइ खावखानानै जोङो मोसानो थाखाय रेदि जानानै जोङो मोसायो गामि गामि आरो बागुरुमबा फोरबो मोसायो आरो बेफोरखौ मोसानानै जोङो गामि गामि मोसादिङो फिथा लारु बायदि बायदि जों जायो जानानै जोङो बयहाबो बे समावनो गिदिरखौ उन्दै उन्दैफ्रा गिदिरखौ जों बयबो बिदा बिनानाव बिफा बिमादै जों गासैबो बयबो खौसेयैनो मान लालायलायो खुलुमो एसेनोसै